अगरि टाइम घटि हुजे त लूणु मिर्च जो अटो ॻोहे करे हुन खे पचाए छॾिणो और सावा धाणनि जा फुलिका थी विया टमाटे जी चटिणी डाइरेक्ट ग्राईंड करे जल्दी ठही वेंदी मैगी ठही वेंदी दाल चांवर हिकु ई कुकर में विझु उहो ठही वेंदा मरहिटी खिचड़ी ठही वेंदी जेके बि भाॼियूं आहिनि डाईरेक्ट डाईरेक्ट वधीक कटिणियूं न पवनि साई भाॼियुनि वांगुरु न ॿियूं हिकदमि ठही सघंदियूं हुजनि उहे ठाहे छॾींदमि